हेडफोन आनी इयरफोन ह्या दिसांनी आमच्या जिणे पद्दतीचो एक म्हत्वाचो भाग जाला कामाक आसूं वा फक्त संगीत आयकून वेळ घालोवपाक आसूं हेडफोन आनी इयरफोन जाय सद्याक वेगवेगळ्या प्रकाराचे इयरफोन लोकांक दिसतात तुमी बरोच तेप हे हेडफोन वापरतात जाल्यार ही खबर खास करून तुमच्या खातीर संगीत आयकूपाक कांय वेळ हेडफोन वापरप बरोबर पूण चड काळ वापरल्यार कानाक लुकसान जावंक शकता हेडफोन वा इयरफोन वयल्यान येवपी आवाज तुमच्या कानाच्या ड्रमाचेर मारता ताचो चड वापर केल्यार कानाच्या पड्ड्याकूय लुकसाण जावं येता इयरफोन वापरल्यार कितें लुकसाण जाता आनी ताचो उपाय सांगता गरजे परस चड वेळ हेडफोन वा इयरफोन वापरल्यार तुमच्या आयकूपाचे क्षमतेंत परिणाम जावं येता बरोच वेळ हेडफोन घालून गीतां आयकल्यार मनशाच्या कान सुन्न वा भयरे जावंक शकतात हेडफोन वा इयरफोनाचो चड वापर केल्यार फक्त आमच्या कानाकच न्हय तर ताचो परिणाम आमच्या काळजाचेरूय जाता मोठेस मोठ्यान संगीत आयकल्यार काळजाचेर वायट परिणाम जाता ताका लागून कॅन्सराचे धोका वाडतात दोतोराच्या मान मना मानतना इयरफोनाचो चड वापर केल्यार कान वाजप चक्कर येवप न्हीद येवप अशीं जायतीं लक्षणां दिसता आमच्या कानाची आयकुपाची तांक फक्त णव्वद डेसिबल आसता जी हळू हळू उणी जावन चाळीस पन्नास डेसिबल जाता कानाचे लुकसाण जावचें न्हय म्हण गरज पडटा तेन्नाच इयरफोन वा हेडफोन वापर वापरात साठ मिनटां परस चड इयरफोन वापरपाचे न्हय तें धोग्याचें आसूं येता आपल्या भलायकी खातीर हेडफोनाचो वापर कमी करपाचो याद करचो हेडफोन जर चड वेळ वापरूक लागली जाल्यार वायट मेंदवाचेर वायट परिणाम जावं शकता त्या भायर इयरफोन हे हेडफोन जायती वरां वापरल्यार कानाचो कानाचो मॅण तयार जावंक शकता हाका लागून चड करून कानाक आयकुपाक त्रास जावपाक शकता ताका लागून आपल्या हेर आवाज आयकपाक येवपाक नाका म्हूण हेडफोनाचो आवाज व्हड वाडोवप न्हय आपल्यान आपल्या भलायकेक लागून हेडफोनाचो वापर कमी करचो